अह हेल' आं बे नोंसिनि टाउनावनो फैदों र' ह'टेल नांगौमोनलै आंनो रुम मोनसे नोंथांनाव जागौमोन नामा रुम जों फेमिलि जागोन आरो ने ओम मोनथाम मोनब्रैसो रुम नांगोन ने औ बेसेबां लायो रुम मोनसेयाव स्पिसियेलखौनो नांगौ फेमिलि थानाय हिसाबै

ओमफ्राय मा मा दं बेयाव फेसिलिटिया ओम बार'स' आरोना स्पिसियेला ओह ओरैनो नरमेला

ओम बेहायबो सब माबाफोरा एखेयानो आरोना

अह ओम ओम

औ औ जागोन दे